हाँ हेलो आपकी दुक़ान में चप्पल मिलेगा बा बाटा कम्पनी का रिलैक्स

अच्छा ओ क्या कहते हैं बाटा का क्या रेट है चप्पल का और रिलायन्स का अच्छा

और पाँच नम्बर का चप्पल उसका क्या रेट पड़ेगा अच्छा कौन सा कलर ब्ल्यू कलर का होगा अच्छा ब्ल्यू नहीं मिलेगा हाँ हमको ब्ल्यू में अच्छे अच्छा रिला रिलायन्स में नहीं मिलेगा ब्ल्यू कलर और और पाँच नम्बर में उसका क्या रेट चलता है और एक सौ नब्बे रुपया हो जाएगा नहीं कुछ कम नहीं कीजिएगा अच्छा कुछ कम कर दीजिएगा दे दीजिए एक चप्पल अच्छा और सा कौन कौन कौन कम्पनी और रखते हैं आपकी दुक़ान में रहता है अच्छा इसके अलावा और सा कोई कम्पनी नहीं है दूसरी कोई कम्पनी अच्छा जुत्ता मिलेगा जूता आपके यहाँ छह नम्बर जूता का कितना रेट पड़ता है

कपड़ेवाला का क्या रेट पड़ता है कपड़ा वाला का क्या रेट पड़ता है और क्या कहते हैं लेदर वाला का चमड़ा वाला का बहुत महँगा बोलते हैं आपकी दुक़ान में बहुत सामान महँगा है कुछ सस्ता करके बोलिए नहीं कुछ कम बेस कीजिए लेने के लिए ही ना आए हैं ठीक है ठीक है